हैलो नमस्कार मेरे भैनों ते भ्रावो ते जि'न्ना कि हून में तुसें गी पता गै डोगरी भाशा बोलने आह्ली डोगरे लोकें च रौह्ने आह्ली जम्मू दी अ'ऊं ऐं डिस्ट्रिक साम्बा च निक्का हारा गाओं च अ'ऊं रौह्नी होन्नी ते जि'यां कि अ'ऊं सनांऽ अपने बारे च ते ना अ'ऊं अ'ऊं अजें स्टूडैंट ऐ मतलब अ'ऊं अजें पढ़नी होन्नी अ'ऊं अजें पढ़नी होन्नी ते में अपनी बाह्रमीं करी लेदी ऐ मतलब में स्कूल स्कूल दी पढ़ाई गेदी होई हुन में लग्गी दी कालेज बिच्च कालेज बिच्च अ'ऊं हून छड़ा मेरी हूनै हूनै एडमिशन लेई एह् मेरा अजें पैह्ला साल ऐ कालेज च जेह्दे च छे म्हीने होई दे न ठीक ऐ नौकरी ते अ'ऊं हैनी करनी होन्नी अजें मेरी कोलेज दी कालेज दी पढ़ाई गै चला दी ऐ ते ते हुन जि'न्ना कि तुसेंगी पता गै ऐ भला पढ़ाई बी जरुरी ऐ ते में केह् कीत्ता कि बाह्रमी तक में शैल पर्सेंट पर्सुंट लेई ते मेरी पर्सेंट बनी छेयासी सतासी हारी ते फिर में लाई इक स्कालरशिप दी स्कीम स्कालरशिप दी स्कीम कन्नै केह् होएआ मिकी फ्री पढ़ने मौका थोएआ जे थुआड़े नंबर शैल होन ना ओह् मौका तुसेंगी तां गै थ्होई सकदा ते फिर जिल्लै में एह् स्कीम लाई ते भगवान दी कृपा कन्नै मेरा नंबर गेआ इत्थै आई फिर में केह् फिर में कीती शैल शैल मेह्नत बी कीती गै ही ते भगवान दी कृपा कन्नै मेरा नांऽ गेआ इत्थै आई ते फ्ही में अपनी अग्गें पढ़ाई जारी कीती ते अ'ऊं हून पढ़ा नी केह् ऐ भला में में डिग्री करा नी त्रै साल्लें दी डिग्री ऐ ते डी डिग्री जेह्ड़े सब्जैक्ट बिच्च होआ दी ओह्दा नांऽ ऐ होटल मनेजमैंट इ'दे बिच्च अस पढ़ने होन्ने होटल मनेजमैंट मतलब इक होटल कि'यां चलदा कि'यां ओह्दे बिच्च कम्म होंदा एह् सब किश सब किश अ'ऊं इ'दे बिच्च सिक्खा नी पढ़ा नी एह्दे बिच्च कि'यां मतलब इक होटल च जिल्लै लोक मतलब गैस्ट जेह्ड़ा औंदा जेह्ड़ा परौह्ना ओह्दे बिच्च औंदा इक परौह्ने वास्ते ते ओह् बड़ी चीजां असान होंदियां कि उ'न्न छड़े पैहे दित्ते ते सर्विस जेह्ड़ी ल थ्होंदी उत्थै ते उ'न्न लेई लेई बट पर एह्दे पिच्छें दा सच्च शड़ा कु'सी पता असेंगी पता जेह्ड़े होटल मनेजमैंट पढ़ा दे केह् भला इक जिल्लै पिच्छें किन्ने सफाई करनी पौंदी कि'यां रुट्टी त्यार होंदी एह् सब केह् होंदा कि एह् असेंगी करने पौंदा असेंगी पता सब कि'यां रुट्टी बनदी कि'यां पन्द्रें मैंटें च जेह्ड़ा आर्डर आए दा होंदा परौह्ने दा गैस्ट दा ओह् कि'यां पजाना उत्थै एह् सब कु'सी पता असेंगी पता ते हुन जि'न्ना कि में का लेई ते लेदा ऐ एह् कालेज बी शैल ऐ अ'ऊं चंडीगढ़ बिच्च पढ़ा नी ते चंडीगढ़ च कालेज बड़ा गै फेमस ऐ नौमे नंबर उप्पर ऐ रैंक इ'दा कालेज दा बड़ा गै शैल रैंक ऐ महा एह् ते में ते आखनी पढ़ना सारें गी चाहिदा ते कालेज पढ़ाई अपने हमेशा उ'ऐ करो जेह्ड़ी थुआड़े अपने दिल आक्खे अज्ज तक में ते उ'ऐ कीती ते हून में जम्मू जम्मू रौंह्दी ही डोगरी गाओं दे बिच्च ते हून में जम्मू दा सिद्धी आई इत्थै ते शैल ते ग पढ़ै मेरी भैने भ्रावो होर कदें कदें मुश्कलां बी आई जंदियां आई गै जन्दियां ते उस मुश्कल गी तुस कि'यां ओ करने कि'यां लंघने पार करने इ'यै जिंदगी ऐ मुश्कलां निं होन ते जिंदगी गै केह् ऐ हैनी इ'यै जिंदगी ऐ जिंदगी बस मुश्कलां पार करदे जाना नवीं नवीं मुश्कलां औंदी जानियां तुसें उ'नेंगी पार करदे जाना लंघदे जाना ते घरै आह्ले पिच्छें थुआड़ै थुआड़ै अपने परिवार दे बिना कोई तुसें सपोर्ट नेइयों करदा इत्थै इत्थै निं कुतै बी निं करग कोई अपना निं अपनी परिवार दे बारे च सोचो ते चढ़ा छड़ा तां गै पढ़ो इन्ना पढ़ो कि इन्नी शैल नौकरी लग्गै अपने परिवार ताईं कुछ करी सको अपना सारा टैम लाई ओड़ो पढ़ने गी कुतै निं गोआओ अपना टैम छड़ा पढ़ने च लाओ